थोरसि लथाफोेरखौ माबोरै सुयो थोरसि लथाफोरखौ थाव जिल'खा जिल'खा जानायफोरखौ माबोरै फोसाबो दा बे फोसाबनायनि थाखायनो बयहाबो गोनांथि जोङो गोदोनि गोदोनि बोथोरावथ' हाथ'फ्ला आरि बा जुजाय बायदिसिना फोरजोंसो जोङो फोसाबनाय नुयोमोन दा बेफोरबादिजों बाहायबाय थानानै मैलाफ्रा खारजोबा लासे ओरैनो जानाय लोंनाय खायद'फोरखौ इउस खालामबोबाय थानाय जायो दानि बोथोरा बिदि नंला बेनिखायनो गावनि जानाय मुवा गावनि जानाय जानांगौ बेयो मोनसे थोरसि लथा बासनफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिनाया बयनिबो गोनां जेसेबांनाखि साखोन सिखोन जानायनि जानो हागोन बा थानो हागोन बेफोरनि बेफोरो गासिबो गावनिनो मोजां दाथ' गोदोनि बे जिल'खा जालायनाय थावजों ओंख्रि ओंखाम जायोमोन दा बेफोरो हाथ'फ्लाफोरजों मानजिनायाथ' मोजाङैनो खारा गावनि उदैयावनो हाब्लां हाब्लांजोबनाय जायो नुहुरनाय मथे गासिबो इउस खालामनायसो जायो बेनिखायनो दा गावनो साननो हायो मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन जानो हायोब्ला गावनो मोजां दा बिनिखायनो साफुन बाहायदों साफुन थोरसि सुग्रा सुग्रा साफुनआ एक्स्रा ओंखारनानै ओंखारखानानै दं बेफोरजों इउस खालामोबा गावनिनो मोजां आरो बेमार आजारनिफ्रायबो बारग'नो हायो

बेफोरखौ बयबो सानै हयै खामानिखौ मावोबा सुबिदा सुबिदा उसुबिदानिफ्राय सुबिदायाव मोजां मो मोजाङै फैयो आरो बेमारनिफ्राय बारग'यो दा बेफोरखौ बयबो साननो हानाय मेलेम दंखायो आरो साननो हानाय गियान दंखायो दा बिनि थाखायनो बे साफुनखौ मानि थाखाय बाहायदों सान्नानै नाय नोङो जिल'खा एकदम गिहुफोरखौनो नोङो थोरसियाव फुनानै थोरसियाव फुनानै नाय बे नोङो साफुनजों मानजिबा खारगोन नामा खारनाय नङा भिम्बार मोनसे दङ भिम्बार होन्नाय मोनसे दं बेजों मानजियाबानो मालाबाबो साखोन जानाय नङा आरो सिखोन जानाय नङा आरोखि मोजांनिफ्राय मोजां मोजांनिफ्राय मोजां बाहायनो हायोबा गाव नोनो मोजां आरो गावनि थानाय जायगा बेफोरखौबो सारिय'फाले फोसाबनानै थानो हानाय आरो सामफ्रोमबो मोदोमग्रा बस्थुखौ इउस खालामनाय दा बेफोरखौ बाहायोबा मोजां मोदोमग्राया मानि थाखाय मोदोमग्रा गावनिनो मोजांग्रो मोदोम मोदोमग्राया गावनिनो साबसिन जाग्रोगोन बेनिफ्राय गुबुना मोनहैगोन आरो जिब जिबि गासैबो मोदोमनाय मोनगोन बेनि थाखायनो सुबिदा गाव सुबिदा जाग्रोनायनि थाखायसो बयहाबो सुबिदा जायो दा बेनिखायनो गाव मोजां जाग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो मालायखौ मोजां खालामनो हागोन आरोखि दा मा बुंनो दा बेखौनो आं बुंबाय आरो जानाय बस्थुफ्रा मोनजायै जानो हायै अरनो हायै बस्थुखौ अरोब्ला हो गावनि देहायाबो लस जायो आरोे ओरैनो नुखागोन जेरैबाबो एरैनो हमनो हाखायो जाथावै बस्थुखौ जायोबा बेमाराव गफबगोन होन्नानै मिथिखायो आरो बै जुदि ओंखामखौ जायालासे अन्थाइखौ जानानै थायोबा बेथ' जानाय नङा ना गावनि हजम बस्थुआनो ओरैनो जुब्रा जानानै थागोन बेनिखायनो हजम जानाय बस्थुखौसो जानो हानांगौ बेनि थाखायनो आं बुङो जानाय बेलायावबो दा बेखौ आं बुंगासिनो दङ बुंबाय थागोनबो ओंखायनो बयखौबो आं बुंहरो जानायनिफ्राय बेमार उन्दुनायनिफ्राय बेमार थानायनिफ्राय बेमार दा बेमारनिफ्राय जुदि बारग'नांगौबा मोजाङाव मोजां बस्थु जानांगौ जानाय बस्थुआबो थोरसि लथाफ्राबो मोजां जानांगौ जायगाफ्राबो साखोन सिखोन थानांगौ होमबासो नोंनि गोसोफ्राबो मोजाङै मोजां जाबोगोन आरो गियानाबो बारायबोगोन दा बेनि थाखायनो आं बुंबाय थायो दा बेफोरबायदि हुदाखौै खामानि हुदाखौ खालामनानै लायोबा बयनिबो थाखाय मोजां आं बेखौ गले गले बुङो